हाँ हमने प्रतियोगिता में भाग लिया हैं हम लोग कई लोग दस पंद्रह लोग होते हैं तो हम लोग गए थे गंगा जी तैरने के लिए तो सब आधा घंटा का समय मिला था तैर कर फिर आना पड़ता था फिर गए तो हम तो पार कर लिए थे तो और सब बीचे में थे जा ही नहीं पाए आगे तक तो फिर चले आए यह सब तो हम गए वहाँ कुछ सुस्ताए फिर आएँ तो ऐसे ही गए थे फिर एक बार गए बंधा वहाँ भी तैरें सब लोग देखें तो बिलधम भी गए थें फिर वहाँ भी तैरें वहाँ भी देखें सब लोग कहें बहुत अच्छा है यार हम लोग गए वहाँ देखने घूमने मन कर दिया क तैरने आता ही था तो कूद गए हम तब गए तो वहाँ भी शाबाशी मिला हमको कि बहुत अच्छे तैरना जानते हैं आप हम बोले हमको कहीं भी पानी में तैरा सकते हैं चाहें जहाँ हम तैर कर भी आ सकतें हैं कोई दिक्कत नहीं होगा हमको